ہمارے یہاں اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں حیض کی حالت میں آتی ہے اور چونکہ جو جو بڑی ہوتی ہے تو اس کو تو معلومات ہوتے ہے اور لیکن جو چھوٹی عمر سے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو معلومات کم ہوتی ہے اگر وہ معلومات کے کم ہونے کی وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی اس کے گارجین کی اس کی ماں کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ اس بچی کو جب وہ حیض کی شکل میں آوے تو وہ ان کو اس طریقے سے ان کا ان کی دیکھ ریکھ اور ان کو سمجھا بجھا کر کہ اس ڈھنگ سے رہنا ہے اس ڈھنگ سے رہنا ہے تو وہ رہ نہ پاتی ہے کوئی کوئی عورت جو معلومات نہیں ہوتی ہے جس بچی کو تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کبھی حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ آگے حاملہ ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جاتی ہے تو کمزور ہو جانے کے بعد اس کو بیماری طرح طرح کے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے ہماری ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کا ہر بچی کا اپنی ماں ہر بچی کا اپنا خیال وہ جو ہے اچھے ڈھنگ سے کرتی رہے